हिक दफ़ो मूं ब्राउज़ पे कयो लैपटॉप ते त मुखे हिक वाच ॾाढी वणी जेसि तईं मूं पंहिंजे कार्ट में विधी तेसि ताणी अ अनअवेलेबल थी वयी हुन जो जेको आए कि भई वाच कोने पर मूंखे हूअ एतिरी वणी मूं पंहिंजे साहेड़ी सां हीअ ॻाल्हि कयी की मूंखे इहेई वाच खपे कीअं बि करे त हुन मूंखे हिक ॿी वेबसाइट ॿुधाई जें ते हुनमें मां वाच ॻोली ऐं ख़ुशी जी ॻाल्हि हीअ हुई की हूअ वाच उन वेबसाइट ते मूंखे उन खां बि घटि अघि में मिली पर उन्हनि चयो की थोरो टाइम लॻंदो पर मूं चयो जिते मूं एतिरो टाइम सभु कयो आहे त थोरा ॿ टे ॾींह ॿिया मूं तुरंत हूअ वाच स्मार्ट वाच ऑर्डर कयी ऐं पंजनि छहनि ॾींहनि खां पोइ मूंखे हूअ स्मार्ट वाच पूरे टाइम ते मुंहिंजी पसंदीदा मूंखे मिली वयी ऐं ओॾी महिल ई मूं पाये करे पंहिंजो फ़ोटो फ़ेसबुक ते अपलोड कयो